मैंम बच्चे कितने साल का है उसके हिसाब से बता पाउँगा मैं हाँ मैंम मिल जाएगी आपको गेयर वाली चाहिए या बिना गेयर वाली चाहिए ओके मैंम मैंम गेयर वाली थोड़ी महंगी आती है वो आठ हजार से दस हज़ार के बीच में आ जाएगी वो पाँच छ हजार में आ जाएगी वगैर गेयर वाली आपको स्पोर्ट्स वाली चाहिए होगी तो स्पोर्ट्स भी है मैंम बिना और दूसरी कम्पनी की भी है आप आके देख लीजिए एक बार आप ओके मैंम बच्चों को देख को बच्चों को देखते हुए साइकल को छोटी कर करके एकदम कर देंगे सर्विसिंग अच्छी कर देंगे जी मैंम हमारी दुकान मैंम संडे बंद रहती है बाकि तो सारे दिन ही खुली रहती है दस सुबह दस बजे से सुबह दस बजे से शाम के आठ बजे खुली रहती है दुकान मैंम

ओके मैंम और कलर भी बता दीजिए तो मैं कलर भी अवेलेबल करवा दूंगा जी मैंम जी

धन्यवाद मैंम